नों उमुक दखानदार दा औ आपेल नांगौमोन आंनो आपेल थाइजौ लिसु नांगौमोन दा किजि बिसिबांथाय

ए एसे खम जाया आङो दस किजि दस किजि नांगौमोन

समबारफोराव मोनबाबो जायोमोन उम आं लायगोन दखानासो बिसि दखानासो बिसिबां गोजानमोनथाय

नांबावगौमोन

एसे थाब मोनोबालाय नेनोसै

माब्ला उम

माब्ला लायगोन नोंलाय बे जिनिसखौलाय

उम थाइजौफ्रालाय बिसि बुरजा दं उम आनारसलाय गैया

आनारसखौबो थाइबासो नांगोन आंनो थायबा

औ दे होमबा